میں دوڑ کے اہداف مختلف طریقوں سے طے کرتا ہوں جن میں سب سے پہلے میں طے کرتا ہوں کہ مجھے سو میٹر میں پہلے بیس میٹر تک دھیرے دوڑنا ہے بعد میں اسی میٹر رہ گئے اس میں ساٹھ میٹر ایک طے دائرے میں رہ کر دوڑنا ہے اور بیس میٹر اس سے تیز دوڑنا ہے میں سب سے زیادہ دنیا میں پسندیدہ رنرس میں ملکھا سنگھ کو پسند کرتا ہوں